बाइक चलाते समय कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान में रखना है जैसे कि पहले तो हेलमेट लगाना है फिर उस लगाए फिर चेक करके बाइक की लाइट बैक हार्न ये सब सही है कि नहीं और चेक करें कि पेट्रोल है या नहीं टायर में हवा है या नहीं फिर देखे कि बाईक के कागज जैसे कि लाइसेंस आर सी आपके पास है कि नहीं बाईक चलाते समय ध्यान रखिए कि दूसरी गाड़ी से आपकी गाड़ी बाईक की दूरी पर्याप्त रहे आप ओवरटेक स्पीड न चलाएं ट्रैफिक के सारे नियम का पालन करें